पचास रुपये सर यस सर इसकी तीस रुपये सर इसकी सौ रुपये मिल जाएगी सर कैसी सर

सर एक डिब्बी वाली और है सर पच्चीस सर खोल देंगे हाँ